मध्य प्रदेश का इतिहास बहुत ही पुराना है मध्य प्रदेश में बहुत सारे आदिवासियों का गढ़ रहा है मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य था जिसका विभाजन कर करके उसको अभी छोटा किया गया इसमें कई जनजातियाँ रहती हैं तथा यहाँ पे मध्य प्रदेश में भीम बेटिका जैसी गुफाएं हैं जहाँ पे जहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ और मानव विकास की चीज़ें निकल के सामने आई मध्य प्रदेश के में मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य था परंतु धीरे धीरे सरकारों के कामों की वजह से मध्य प्रदेश का डवलप विकास होता जा रहा है इसके अलावा मध्य प्रदेश में में कृषि व्यवस्था बहुत अच्छी है मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश को कई वर्षों से कृषि क्रमंड अवॉड प्राप्त हो रहा है कि बेहतर कृषि की वजह से इसके अलावा मध्य प्रदेश में महिला और पुरूषों का अनुपात भी बेहतर तरीका है तरीके से है मध्य प्रदेश में साक्षरता दर भी बेहतर तरीके से बढ़ रही है